हा जी माया होटल हा जी जी हा जी असांजो भाड़ो सत हज़ार अथव असांजी होटल जी सुविधा प्रमाणे एतिरो भाड़ो पूरो अथव हाणे छुटियुनि जो टाईम आहे त एतिरो भाड़ो त बराबरि अथव हा असां आहे नि तव्हांखे स्टेशन ते वठणु बीएमडब्लु कार मोकिलींदासीं वरी तव्हांखे छॾणु वेंदा त तां चओ त भले तव्हांखे कार छॾण वठण न अचे त थोरो असां तव्हांखे भाड़ो घटाए डींदासीं त असां हेॾी सुविधा डियूं था असांजे होटल में तव्हांखे वठणु अचेव बीएमडब्लु कार वरी तव्हांखे छॾिणु अचे त उन प्रमाणे भाड़ो पूरो थो असांजे होटल में तव्हांखे किते बि पंखो ॾेख में न ईंदव असांजे होटल जो हेॾो नालो आहे असांजे होटल में गीजर जी सुविधा बि आहे सिआरे जो मौसमु लॻो पियो आहे हा हा सत फ्लोर जी असांजी होटल आहे असांजी होटल वीआईपीन में ॻणाइजंदी आहे हा हा पार्किंग हा पार्किंग अथव त बि गार्डन अथव प्लेहाउस आहे अने स्विमिंग पूल जी बि सुविधा ठहियलु आहे हा असांजे होटल में नाश्तो पाणी फ्री में अवेलेबल आहे चांहि फ्री में अवेलेबल आहे अने सोडाउन जो अने आइसक्रीम जो बि रखियलु आहे सुविधा हलो तां असांजे होटल जी तारीफ़ कयो था असां तव्हांखे हज़ार खनि घटि करे डींदासीं हा असांजी होटल जो नालो आहे असां तव्हांखे हज़ार खनि घटि करे डींदासीं हा हा वठण छॾण बि असांजे होटल जो नालो हेॾो आहे असां बीएमडब्लु नाले वारी कार बि मोकिलींदा आहियूं वठणु छॾणु उहा तव्हांखे असांखे तव्हां स्टेशन कहिड़ी स्टेशन एड्रेस मोकिले छॾिजो वॉट्सप ते त असां तव्हांखे हुते असांजी बीएमडब्लु कार असांजो माण्हू मोकिले छॾींदासीं उहो तव्हांजो नालो खणंदो त तव्हां सुञाणे वठंदो उहो तव्हांखे वठण ऐं छॾण अचे तव्हांखे ॿ ॾींहं टिकणो हुजे त ॿ ॾींहं रखीं पोइ तव्हांखे छॾे बि ईंदव स्टेशन ते पाछो न न फूल हिते प्राइवेसी रखियल वेंदी आहे कुछ वांधे जहिड़ो कोन्हे असांजे होटल जो ई नालो ई हेॾो आहे छ चयव हा फुल सेफ्टी रखियलु आहे हिते फूल प्राइवेसी आहे अहिड़ो कुझु वांधो हेॾनि सालनि में हिकु हिन होटल में कोनि आयो आहे हा हा चारि रूम तव्हांखे हा हा रोटी सुबुह जो सुबुह जो ब्रेकफास्ट मंज मंझदि जो लंच अने रात जो डिनर लाइ हिते शेफ आहिनि उहे रोटी सुठी कंदा अहिनि डाढी जाम स्वादि वारी कंदा अहिनि शेफ हिते तव्हांजी शेवा में अवे तां खाली फोन करे ऑडर डींदो त असांखे ही खाइणु आहे मेनू मां हुवे तव्हांखे तेॾी महिल ई कोसो कोसो ठाहे करे मोकिलाए छॾींदा रूम में जीअं तव्हांखे सेल्फ सर्विस खपे त तव्हां हुते अची बि खाई था सघो न तव्हां रूम में घुराए था सघो असांजे शेफ तव्हांजे लाइ असां ॾह शेफ असांजे होटल में ॾह शेफ हूंदा ज अहिनि

हा हा जी मोकिलंदमि हा तव्हां कंहिंसां पिया ॻाल्हायो